हाँ नमस्ते क्या आप मोबाईल बेचती हैं छोटा या बड़ा फोन का भाव मो पैसे बताइए हाँ फोन लेना चाहते हैं

हाँ

वो समसंग का लेना चाहती हूँ

हाँ दो फोर जी हाँ

हाँ यही लिए लेना चाहते हैं फोर जी अच्छा वह नोकिया का रेट क्या है हाँ चलो ठीक कल आएंगे तो फोन दे देना

कु कुछ रेट कम हो जाएगा या नहीं अरे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो कर कम ही कर दे ना चलो ठीक है चलो ठीक फिर कल आएंगे तब ले लेना जी नमस्ते